शिक्षणीक वेवस्थेंत आनी मिडियान कोंकणी भाशेक जाय तो दर्जो दिल्लो ना अशें दिसून येता कांय मुळांव्या शाळेंत कोंकणीचे शिकोवपाचे माध्यम जावन आसा तशेंच कोंकणी भाशा ही गोंयची राज्य भाशा आसा गोंयांतल्या प्रत्येक तालुक्यांत दर एका पावलाचेर कोंकणी उलोवपाची पद्दत वेगळी जावन आसा कोंकणीची उलोवपाची गोडी ही इतली वेगळी आसा की कोणाकय सहज ती कोंकणी भाशा आवडटा आनी प्रत्येक जण ही कोंकणी भाशा उमेदीन शिकता आनी रोखडेंच कोंकणी उलोवपाक लागतात शिक्षणीक हातूंत पळयलें जाल्यार कांय शाळांनीं कोंकणी माध्यम आसा पूण थंय त्या पद्दतीन कोंकणीची गोडी भुरग्यां मदीं तयार जाता कांय कितें हो एक प्रस्न मनांत तयार जाता जाल्यार आमी कोंकणी भाशेची जतन करपाक जाय जाल्यार आमच्या भुरग्यांक आमी त्या कोंकणी भाशेची खोलाय भुरग्यांक दाखोवची पडटली समजून दिवचे पडटले कोंकणीचे लेखन साहित्य भुरग्यांक उपलब्द करून दिवचें पडटले तेन्नाच आमची भुरगी सग कोंकणीचे साहित्य लेखन हाताळटली पळयतली तेन्नाच ती तेंकां भाशे विशीं आवड तयार जातली मागीर पळयलें जाल्यार मिडियान आता खूब तरेची लेग्वेजीन भाशेंनी जायती तुमकां म्हायती मेळटा पूण कोंकणी भाशेंतल्यान कितेंच सोदपाक गेलें जाल्यार मेळच ना कशें आसा म्हणटकीर मिडियांचेर कोंकणी भाशेचो वापर हो जायना आनी समजा आमी ही भाशा अशेंच बरें आमकां जर मेळना जाल्यार ही आमच्या हेतूंतल्यान कोंकणी भाशा ना जावन वयतली म्हणटना आमी ह्या कोंकणी भाशेची जतन करपाक जाय जाल्यार ही कोंकणी भाशा आमी आमच्या भुरग्यांक शिकोवची पडटली आमी तिका पळोवचें पडटलें तर आमी कोंकणी भाशेची गोडी आमच्या भुरग्यांक शिकोवपाक शकतली जाता तितलें कोंकणी भुरग्यांक जे लेखन साहित्य उपलब्द करून दिवंचे पडटले जाल्यारच हे कोंकणी भाशे वरवीं भुरग्यांक ओड आसतली उलोवपाची पळोवपाची आयकूपाची तयार जातली म्हणटना अशें दिसता की कोंकणी भाशेक आमी तयार जावन कोंकणी भाशेक हो दर्जो दिवपाक जाय कोंकणी भाशे खातीर झगडपी कांय संघटना आसात तेय झगडटाय बी आनी त्या नित त्या महात्म्यांनीं जे झगडोन कोंकणी भाशेची भाशेची ही संघटना दवरलेली आसा जे कांय नेते काम करता म्हण आयज पर्यंत कोंकणी भाशा ही जिवंत आसा जागृत आसा ह्याय फुडें आमकां ही भाशा जागृत दवरपाक जाय जिवंत दवरपाक जाय जाल्यार आमी ती भाशा आमच्या भुरग्यांक बरें तरेन शिकोवची पडटली कोंकणी भाशेचो उध्दार करचो पडटलो तेन्नाच ही भाशेच्या आमी जतनाय करतली म्हणटना हांव अशें म्हणटा की कोंकणी भाशा ही इतली व्हडली आसा की ती आमी सगळ्यांनी एकमतान स्विकार करुया लज धरनासतना आमची जी गोंयची भाशा आसा ती आयकप हें करुया आनी आमी तिका एक देशांत एक स्थान दिवुया